हेलो हाँ जी कौन हाँ जी सर नमस्ते कैसे हैं आप और कैसे याद किए जी ब जी जी जी जी नहीं क्या है न जो सरकार तो बोले से ऑनलाइन पढ़ाओ बच्चों को यह करो वह करो उससे क्या पढ़ाई होता है क्या वह तो अभी बच्चे हैं न वह जब बड़े हो जाएंगे ख़ुद से सीख लेंगे तभी कुछ हो पाएगा या अब देखिए लेकिन उस दौरान तो न हम भी कुछ कर सकते थे न सरकार भी कुछ कर सकता है पढ़ाई जैसे पढ़ाई का कोई नुकसान न हो इसलिए तो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी मैं भी समझता हूँ की वहाँ पर बच्चे अपना एक एक करके जो भी दिक्कतें हैं नहीं पूछ पा रहे थे और क्या वह कौन कौन बच्चे भी वह क्या अपना मोबाइल हो या लैपटॉप हो जो भी वह भी ऑन करके कहाँ चले जाते थे वह उसे तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है वह वह भी दिक्कत का वजह है मैं भी समझ रहा हूँ ठीक है देखिए आप एक काम कीजिए बच्चों को पूछिए कि पिछले क्लास का आपका क्या छूट गया है और क्या रह गया है उसको पूछ कर एक एक दिन दिन में वो पुराने जो भी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए जी आप एक काम कीजिए पहले क्या है न आप एक दो ग्रुप बनाए जो आधे जानते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं इस तरह से ग्रुप बनाओ तो इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा क्या आप जान पाएंगे यह बच्चे कुछ नहीं जानते हैं तो मैं इनको शुरू से पढ़ाना चाहिए यह कुछ जानते हैं मैं इनको आधे से लेकर ख़त्म कर लूंगा तो इस तरह से आप ग्रुप बनाइए बच्चे को एक बार पहले पूछ लीजिए कौन कितने तक जानता है और किस किस को क्या क्या मालूम है तो उसके बाद आप ग्रुप बना लीजिए और आपका टाइम देख कर स शाम हो या फिर सुबह हो या दोपहर में हो कभी भी आप उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कर सकते हैं जी जी जी जी अगर आपको और कोई मदद चाहिए या फिर आपसे नहीं हो पाता कि क्योंकि ज़्यादा बच्चे हो गए हैं न अभी तो आपको कुछ मदद है मुझे बोल देना में भी एक दो थोड़ा एक दो बार पढ़ा लूंगा उनको शायद वह समझ लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी धन्यवाद